جیسا کہ آپ نے سوال کیا مجھے کون سا کھیل کھیلنا پسند ہے اور میں اسے کب اور کہاں کھیلتا ہوں مجھے اسنوکر کھیلنا پسند ہے اسنوکر کے اندر پندرہ ریڈ بالس ہوتی ہیں اور چھ کلرس بال ہوتی ہیں اسنوکر کو ایک اسٹک کے ذریعے کھیلا جاتا ہے جس کو کیو بولتے ہیں اسنوکر میں منیمم دو پلیئر کھیلتے ہیں اور دو سے زیادہ چار پلیئر بھی کھیل سکتے ہیں میں اس کو علی گڑھ میں کھیلتا ہوں اسنوکر ایک ایک ٹیبل پہ کھیلا جاتا ہے جس پہ گرین کلر کا کپڑا ہوتا ہے اور اس کو وائٹ بال سے کھیلا جاتا ہے وائٹ بال سے اور ریڈس بال کو مارا جاتا ہے اسنوکر ایک انٹرنیشنل گیم ہے